دہلی میں موسیقی کے بعض بڑے مقامات اور کنسرٹ حالس کے بارے میں بتا سکتا ہوں جہاں لائیو پرفامس منعقد ہوتی ہے یہاں کچھ مشہور مقامات ہے یہ روئل کومفرٹ یہ ایک شاندار قلع ہے جہاں مختلف موسیقی اور فن کے کنسرٹ منعقد کیے جاتے ہیں ٹکٹ کی قیمتیں مختلف ہوتی ہے انہیں آفیشل ویبسائڈ یا ایونٹس پر دستیاب کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا اور مشہور ریسٹورن ہے جہاں زیادہ تر رات کے وقت موسیقی کے پروگرامات ہوتے ہیں یہاں ٹکٹس کی قیمتیں ایونٹ کی نوعیت اور تکس اور موسیقی کی اہمیت کے مطابق مختلف ہوتی ہے یہ بھی ایک خوبصورت مقام ہے جہاں بعض اوقات موسیقی ایونٹس ہوتے ہیں یہاں بھی ٹکٹس کی قیمتیں ایونٹس کے حسب کے مختلف ہوتی ہے ان کے مقامات پر موسیقی کے ایونٹس کے تفصیلات اور ٹکٹ قیمتوں کے بارے میں ان کی آفیشیل ویبسائٹس یا شوشل میڈیا پر جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے